جی وعلیکم السّلام آپ نے بالکل صحیح جگہ کال کیا ہے میں طلعت آئس کریم شاپ سے بات کر رہی ہوں جی جیسا کہ آپ جانتی ہی ہیں میری آئس کریم شاپ علی گڑھ کی نمبر ون آئس کریم شاپ ہے اور ہمارے پاس ہر کوانٹٹی میں اور ہر قسم کی آئس کریم ملتی ہیں جی مِل جائے گی آپ کو کتنی چاہیے جی آپ بتا دیجیے آپ کو کیا کیا چاہیے جی جی ہمارے پاس تینوں آئس کریم اور کیک مِل جائے گا آپ کو کب تک چاہیے جی ٹھیک جی تینوں ٹوٹل تینوں چیزوں کا مِلا کے ٹوٹل آپ کا گیارہ سو روپے ہوگا دیکھیے ہماری آئس کریم شاپ نہیں ہے ہماری آئس کریم بہت کوالٹی کی ہوتی ہے کم تو نہیں ہو پائے گا لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو میں گیارہ سو کے ہزار روپے آپ پے کر دیجیے مجھے جی دیکھیے ہوم ڈلیوری تو نہیں ہو پائے گی کیوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کیک اور آئس کریم آپ کے گھر تک یا جہاں جانی ہوتی ہیں وہاں جاتے جانے تک وہ خراب ہو جاتی ہیں یا پھر کیک بالکل ایک دم ٹوٹ جاتا ہے تو آپ زیادہ بہتر ہوگا آپ یہاں آئیں اور اپنا سامان لے کر چلی جائیں چلیے میں کوشش کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں جی جی بہت بہت شُکریہ